हमारे उतर प्रदेश में हिन्दू मुस्लिम और सभी प्रकार की जातियाँ सभी लोग मतलब मिल कर रहते है और हमारे कॉलेज में जिसमें किसी भी धर्म जाति के लोग मतलब पढ़ते हैं और साथ में भी रहते हैं और हमारे साथ भी खेलते व वगैरह है और हम लोग किसी भी धर्म को अपने साथ में रहने की अनुमति देते है और हमारे साथ में रहते हैं जैसे किसी एक जैसे परिवार की तरह हम लोग रहते है और और हमारे दोस्त लोग साथ में ही रहते हैं हर एक मतलब जाति के लोग हमारे साथ में रहते है हमारे मित्र रहते हैं सब लोग हम लोग मिलकर रहते हैं उसके बाद ऐसे हमें कहीं जाना हुआ तो हम लोग साथ में रहेंगे और हमारे जात के जितने लोग रहेंगे उन लोग सब लोग को इकठ्ठा करके उसके बाद साथ में हम लोग जाएंगे वहाँ अगर किसी जात का लड़का छोड़ गया तो हम लोग उसे लेने आएंगे फिर उसके बाद लेकर जाएंगे अगर किसी जाति को लेकर हमारे यहाँ जैसे होता है लड़ाई वगैर तो हम लोग उसको दोस्त बना के अपने साथ रखते हैं हम लोग साथ में ही रहते खाते वगैरह साथ में ही हैं और जाते कहीं भी जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं